जेब्ला आङो गान खननानै एबा रोजाबनानै आंनि गाराङा गाज्रि जायो अब्ला आङो दै गुदुं फुदुंनानै सुसाबनानै लायो आरो माब्लाबा समाव हायजेंबो जानानै होयो आरो हायजेंजों दै गुदुं जोंबो लोंनानै होयो आरो आंनि गाराङा जेब्ला गाज्रिथार जायो आङो दै गुसुखौ लोंलाबाया प्रिजनि दै लोङा आङो सबसमाय दैखौ गुदुं खालामनानै लोङो मानो होनोब्ला आंनि गारांखौ आङो बिराद जोथोन लायो आं गान खननोबो मोजां मोनखायो बेनिखायनो आङो सानफ्रोमबो दै गुदुङानो लोंनाय जायो गारां जोथोननि थाखै बेनिफ्राइ ओरै बेबायदि गारां गाज्रि जानायनि फ्राय रैखा मोन्नो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ खालामबाय थानांगौ आरो जोथोन लानो थाखाय गावबागावनो मोजाङै थाल थानांगौ